हलो हा हलो साईं हरिओम हा साईं हरिओम हरिओम केरु था ॻाल्हायो अच्छा अच्छा हू रमेश बराबरि हा हा सुञातो हा छा थियो चङनि ॾीहंनि पोइ पिया यादि कयो अच्छा अच्छा अच्छा हा हा अच्छा हो जेको टू बी में मकान आहे उहो टू बी वारो अच्छा अच्छा अच्छा हा हा बराबरि हा हा हा हा हा हा हा अच्छा हा उहो ॾिसां ट्यूबलाईट इनजी थी वियो आहे न रही रही करे बंदि पई आहे त बंदि बंदि बंदि मतिलबु उन में चालू न कयो तव्हां कुझु टाईम खां पोइ त ख़राबु थी वेंदी आहे अॼु कल्ह हा हा हा शाम जो छहें खां पोइ ठीकु आहे अॼु त मां छहें खां पोइ त अची कोन सघंदुसि मां ॾिसां थो सुभाणे सुभाणे मूंखे ॿियो कमु आहे तव्हां जी एरिया में ई कमु आहे टू बी में त सुभाणे शाम जो यां परीहं शाम जो जेॾीमहिल तव्हां टाइम ॾियो हा हा अच्छा अच्छा सुठी हा सुठी ॻाल्हि आहे हा त सॼो मां पोइ सुभाणे न परीहं जेॾीमहिल टाईम मिलियो शाम जो छहें खां पोइ ईंदुमि तव्हां खे फ़ोन करे ईंदुमि ऐं चेक करे वठंदासीं छा छा ख़राबी आहे असां कुझु उहो आईटम जेके ख़राबु थी विया हुजनि स्विच आहिनि अच्छा हा त न गीज़र जहिड़ी शइ त पहिरीं खां ई हिकिड़ो ॻाल्हि ॿुधो गीज़र ॿीज़र हींअर तव्हां चालू न कजो न त वरी किथे नुक़सान न पए छा आहे गीज़र जो अर्थिंग अगरि बराबरि न हूंदो न त वधीक तक़लीफ कंदो इनकरे तव्हां उन खे गीज़र खे चालू ई न कजो मां अची चेक कंदुमि ऐं पोइ तव्हां खे ॿुधाईंदुमि हा उहो त यार हा हा हा हा ठीकु आहे उहो त हा उहो त जेको हिसाबु हूंदो जेको बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां खां वधीक थोरी वठंदासीं रीज़िनेबल जेको हूंदो वठंदासीं ऐं ॿियो छा पिए चयो सामान जेको ॾिसूं छा छा खपंदो पंहिंजो रेग्यूलेटर आहे स्टार्टर आहे ट्यूबलाईट वग़ैरह जो ॿिया स्विच बोर्ड जा जेके हू बटण खपंदा नवां उहो पाण बाज़ारि मां वञी करे वठी ईंदासीं ऐं जेको ॿ टे कलाक कमु हूंदो मां तव्हां खे सुठी तरहि करे ॾींदुमि हा हा कंपनीअ या अॼु कल्ह जी जी ह हा

हा हा हा बराबरि आहे तव्हां त पहिरीं बि जामु दफ़ा कमु कराए चुका आहियो तव्हां खे त सभु ख़बर आहे अच्छा अच्छा ठीकु आहे हम्म हा न न उहो त हा हा चङो साईं परीहं ईंदुसि मां शाम जो हरिओम